हँ हेलो हेलो अहाँ ओला गाड़ीसँ बाजए छियै हमरा ओला गाड़ी बुक करेनाए छै तऽ दरभङ्गा जेनाइ छै तऽ दरभङ्गा जेनाइ छै तऽ कए घण्टामे अहाँ गाड़ी हमरा एतऽ पहुंँचा देबए कते पैसा लागतै हँ तऽ एतबा लागतै तऽ हमरा गाड़ी कए बजे हमरा घर पऽ पहुँच जेतै हँ तऽ एगारह बजे हमरा पहुंँचाए देनाय छै गाड़ीकेँ गाड़ी पहुँच एगारह बजे पहुँच जेतए ने फेर गाड़ी पहुँच दरभङ्गा लऽ कखन पहुँचबै कखन दरभङ्गा पहुँचके एबय कखन दरभङ्गा एबय कखन